हैल्लो हां जी हां जी केह्ड़ी कटिंग करवानी में इद्धर कटिंग करने आं अस स्टैप कटिंग करने आं फैदर कटिंग करने आं तुसें केह्ड़ी करवानी ऐ कलीन शेप केह्ड़ी करवानी तुंदे बालें पर अगर तुंदे बाल पतले न फिर तुसें गी स्टैप कटिंग करवानी चाहिदी ओह्दे कन्नै बाल हैवी लगदे बल नी पौंदा बालें च ठीक ऐ अच्छा होर एह् मतलब स्टैप कटिंग दा पंज सौ ऐ हां ते मैकसिमम पंज सौ गै ऐ सारियें कटिंग दा ते तुस आओ कोई गल्ल नी जिसलै तुसें कटिंग करवानी होग ते करी लैगे हां आएओ आएओ कोई गल्ल नी आफर करी लैगे ठीक ऐ